आंनि न'खरनि सोद्रोमाया गेलेमु फोरोंजानो लुबैयोब्ला सासे मोजां रोंगौथि गोनां फिजिकेल इन्सट्राक्ट'रनाव बोसोन लागोन आरो बिनि दिथा होनाय बायदिनो सोलोंगोन